ए़डिटिंग ते रिवीजन लेई मेरा इ'यै तरीका ऐ कि में जेह्ड़ी बी चीज लिखी दी होंदी जेह्ड़ा बी मेरा कम्म होंदा ऐ उसी में बार बार बार बार में उसी पढ़नी आं रीड करनी आं पढ़ने कन्नै बार बार केह् होंदा कि इक ते अपना एह् पता चलदा कि जेह्ड़ा असें लिखे दा ऐ ओह्दे च केह् कमियां रेही चुकी दियां ते जे ओह् कमियां रेही चुकी दियां जेल्लै ओह् पता चली आ ते अस होर उसी जादा लिखियै उसी होर जादा रिच करी सकदे आं ते एह्दे लेई में केह् करनी आं कि इक रफ पेपर कोल रक्खी लैन्नी इक कागज़ कोल रक्खी लैन्नी जेह्दे उप्पर में जेह्ड़े बी ख्याल मेरे दमाक च आंदे ओल्लै पढ़दे पढ़दे उ'नें गी में तोआरदी जन्नी लिखदी जन्नी ओह् ख्याल जेह्ड़े तोआरे दे ख्याल न ओह् उ'नें ई बाद च में इक जगह् बैठिये शांति च ते सारा जेह्ड़ा बी रिवाइज करने आह्ला जेह्ड़ा ऐहा मेरा पार्ट ओह्दे च में होर उसी परतियै लिखी लैन्नी ऐड करी लैन्नी जेल्लै में ओह् सारा लिखी लैन्नी ते उसी में बार बार दो त्रै दिन दा फासला पाइयै परतियै पढ़नी ताकि थोह्ड़ा जेल्लै साढ़ा दमाक जेह्ड़ा रेस्ट पर होए जां दौ तिन्न दिन बाद परतियै जेल्लै असें उ'ऐ जेह्ड़ा लिखे दा वाक्य साढ़ा उ'ऐ चाह्न्नीं आं कि अस उसी परतियै दिखचै ते असें केह् करी सकदे आं उसी परतियै होर जादा बद्धाई सकदे होर जेह्ड़ी कोई बी चीज़ां रेही गेदियां होन जेह्ड़ियां में पैह्लें लिखना भुल्ली गेदी होगी ओह् में परतियै लिखी पागी इ'यै मेरी तरीका ऐ होर जेह्ड़ी एह् गल्ल ऐ कि डू यू जस्ट गो विद द फ्लो ते हां कदें कदें लिखने दे लिखन जेल्लै बैठो ते इक इक फ्लो बने दा होंदा इक तरीका बनी जंदा जेह्दे कन्नै अस लिखदे जन्ने वट हां जेल्लै रिवीजन करनी होऐ ते जेल्लै एडिटिंग करनी ऐ ते ते ओल्लै काफी टाइम जेह्ड़ा में काफी अपना समें में लान्नी ऐं क्योंकि जेल्लै अस कोई चीज़ गी बार बार रिवाइज करगे ते सानूं ओह्दे च कमियें दा जेह्ड़ा पता चलना होर जि'न्नी जादा कमियें दा पता चलग ओह्दे कन्नै केह् होना कि अस अपनी चीज गी होर जादा अच्छा बनाई सकदे होर जादा खास बनाई सकदे ते इ'यो में करनी आं गो विद द फ्लो आह्ला प्रोसेस ऐ जेह्ड़ा ओह् स्टार्टिंग च शुरुआत च चलदा ऐ ते जेल्लै लिखी लैओ ते रिवीजन ते एडिटिंग दी गल्ल आंदी ऐ ते ओल्लै में दो तिन्न दिन दा गैप जरूर पाइयै उस कंटेंट गी उस मटेरियल गी उस लेखनी गी परतियै पढ़नी आं ते उसी में परतियै जेह्ड़े नमें ख्याल आए दे होंदे उ'नें गी ओह्दे बिच उतारनी ऐ एह्दी बजह् कन्नै केह् होंदा ऐ कि मेरा जेह्ड़ा लिखे दा जो बी मेरी लेखनी होंदी ऐ चाहे ओह् में कोई क्हानी लिखां चाहे में कोई रिसर्च दे बारे च लिखां ओह् चीज़ होर जादा अच्छी होइयै ते कंप्लीट होंदी ऐ खत्म होंदी ऐ ते एह् जेह्ड़ा मुक्कने मुक्कने उप्पर बार बार पढ़ना अपने कोई बी टॉपिक गी उस चीज़ गी होर जादा अच्छा गै बनांदा ऐ इ'यै मेरा तरीका बी ऐ